ہاں لہنگا ایک بار سیا تھا میں نے اور مجھے تھوڑا اس میں جو دقت آئی تھی وہ آئی تھی اس کا جو گھیرا ہوتا ہے وہ اوریبی ہوتا ہے اس کو لوٹنے میں مجھے تھوڑی دقت آئی تھی تو پھر میں نے ایک بار ادھیڑا دوبارہ سے بنایا پھر ادھیڑا پھر دوبارہ سے بنایا تو وہ چیز جو تھی کافی پریشانی والی تھی لیکن جب میں نے تیسری چوتھی مرتبہ میں کیا تو ماشاء اللہ سے بہت نیٹ اینڈ کلین اس کی سلائی آئی تھی اور مجھے ایک بار کالر لگانے میں بہت دقت آئی تھی جو ہم چائنیز کالر لگاتے ہیں اس میں تو وہ جو ہے کالر مجھے نہیں آ رہا تھا میں وہی لگانا چاہ رہی تھی تو میں نے اس کے لمبی پیچھے بہت لمبی ایک کہانی ہے تو وہ جو ہے میں نے کیسے کیسے اس کو دیکھ کر پوچھ کر فون پر اپنی بہن سے اپنی امی سے پوچھ پوچھ کر ایسے کبھی غلط ہو رہا تھا کبھی صحیح ہو رہا تھا تو ہمارے اور ان کے بیچ میں کبھی تکرار بھی ہو رہی تھی تو وہ چیز کر کے اور آخر کار میں نے وہ صحیح لگایا